ویسے تو تلنگانہ میں بہت سے ڈشاں بنتے روزانہ تیار کئے جاتے ہے خاص طور پر حیدرآباد میں بریانی مشہور ہے جو روزمرہ کے گھرو میں بھی زیادہ تر بہت پسند کرتے ہے اور ہوٹلوں میں بھی بنتے ہے اور آج کل تو اس کے اسٹالس بھی لگ رہے ہے بریانی کے لئے